जय झूलेलाल भइया मूंखे मां तव्हांसां गुजारिश अथव की मूंखे सिलैंडर जल्दी पंहिंजे घरु पहुचाए रखो क्युकि मुंहिंजी रोटी अधके में पई आहे मुंहिंजे ॿारनि खे स्कूल वञिणो आहे मुंहिंजे घोट खे बि कम ते वञिणो आहे मुंहिंजो कंज़्यूमर नंबर अथव ॿ ॿ ॿुड़ी सत अठ और मुंहिंजे घर जो पतो अथव इक्यावन बी भगवंती विहार इंद्रलोक कालोनी कृष्ना नगर लखनऊ उत्तर लखनऊ उत्तर प्रदेश त भइया जेतिरी जल्दी थी सघे इहो कमु कयो क्युकि रोटी पूरी अधके में पई आहे ॾाढी गुजारिश अथव की मुंहिंजो गैस सिलैंडर जल्दी मुंहिंजे घरु पहुचायो